औ हेलौ औ मामोन औ दङ बिसिबां नांगौ आं फांसेआव दस थाखानि हरो बुरजा लायोबा एसे खमायजागोन आथ थाखासोयाव हगारनोसै आङो नों गोबां बुरजा लांफैयोब्ला खिन्थु

खिन्थु गायनाया माबायदि गायनो नागिरदों नोंलाय दुरुंजों लाइन बोनानै हाख'र जावनांगौ हाख'र जावनानै दुरुं बोनानै लाइन जावदो ओमफ्राय जावनानै ओमफ्राय गायनांगौ आरोखि ओमफ्राय लाइन बोनांगोन लाइन लाइन ओ ओमफ्राय न'आवहाय बिदिनो सप्तासेबादि दोनथ' लांग्रोमोना गायनो नाङा सप्तासेबादि दोनथ' औ ओमफ्राय बिदिनो प्लासटिक सप्तासे दोनोबा गाज्रि जायो गाज्रि जायो औ सप्तासे दोनाबा गाज्रि जायो थाब गायनो नाङा लांग्रोमोना गायनो नाङा प्लाष्टिकआवहाय माने प्लाष्टिक खोंनानै दोन नङाब्लाबो न एसे माबा असुंफ्राव दोन आरोखि प्लाष्टिक खोंनानै न' सिंफ्राव प्लाष्टिक खोंनानै ओमफ्रायसो सप्तासेबादि थानानै गाय आथदिनसोबाबो अरजाया एसे सप्तासे बारा बायदिबाबो अरजाया आरो नङाबा सयदिसोबाबो जानाया जेरैबो जायो आरो खिन्थु लांग्रोमोनाल' गायनो नाङा बेबायदि ओमफ्राय माब्ला लांफैगोन नों माब्ला लांफैगोन दे दे नों माब्ला लांफैयो फन कल खालाम औ दे दे दे दे